हैलो हां ठीक ठाक महाराज तुस सनाओ आहो आहो

एह् टूटियां बी अज्जकल बड़ी किसमें दियां चली दियां इक लोहे आह्ली बी ऐ इक प्लासटिक आह्ली ऐ तुहें मतलब कोह्की मतलब के करानी ऐ लोहे आह्ली करानी ऐ प्लासटिक आह्ली करानी ऐ फर्क एह् ऐ फ्ही मतलब अज्जकल दिक्खना होऐ ते मतलब प्लासटिक आह्ली ठीक रौंह्दी हां जिसलै मर्जी आक्खो अज्ज नीं पर जेल्लै मर्जी आक्खेओ उस बेल्लै टैम कड्ढी लैगे बा औना कु'त्थै जेही ऐ अच्छा अच्छा चलो ठीक ऐ ठीक ऐ बाकी दिक्खो अपना एस्टिमेट बनाइयै ते फ्ही पता लग्गना इयां मतलब खर्चे दा केह् आखना ओह् फिर नापी छापियै अपना एस्टिमेट बनाइयै फ्ही पता लग्गना चलो ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ